میں اپنے مستقبل میں ایسی ملازمت تلاش کر رہا ہوں جس میں سکون کی زندگی کٹ جائے اپنے والدین کو خوش رکھ سکوں اپنا گھر بار چلا سکوں عزت کی روٹی حلال طریقے سے میں کھا سکوں اپنی بات کو میں اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سب سے زیادہ توجہ اے سی ٹیکنیشین کے کام میں ہے اور میں اس میں ہی مستقبل بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے اونچے درجے کی ملازمت دی جائے جس سے میں سکون سے اچھے سے اچھا کام کو آگے کر سکوں اور جس کمپنی میں میں لگوں اس میں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کروں لوگوں کو مجھ سے آسانی ہو جہاں بھی میں کام کروں جہاں بھی میں ملازمت کروں اچھی طرح سے کروں دل لگا کر کروں اور اپنے کیرئر میں جو میں نے خواب دیکھیں ہیں ان کو مکمل کروں اپنے والدین کے جو خواب دیکھے ہیں میں نے ان کو بھی میں مکمل کروں اور ایک سکون بھری زندگی گزاروں شکریہ